میں عام طور پر نیچر کی تصویریں لیتی ہوں جیسے پیڑ پودوں کی چرند پرندوں کی آسمان کی اور چاند چاند کی تصویر میں لیتی ہوں اور مجھے تصویریں لینا اچھا لگتا ہے اور میں اپنے دوستوں کی تصویریں لیتی ہوں اور میرے دوست میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ میں بہت اچھا بہت اچھی تصویریں لیتی ہوں میں اور ان